हाँ हेलो भैया हमें एक कैब बुक करनी थी यह कैब हमें बुक करनी थी रौशन नगर से तिलक कॉलेज यहाँ से स्टेशन तक का आप इसका कितना लोगे और कितने समय तक आ जाओगे आप और हमें कॉल करके बता दीजिए यदि आप टाइम से पहुँच जाते है जिससे कि हम टाइम पर अपनी कैब ले लें और कैब लेने के बाद जो हमारी ट्रेन है उस ट्रेन के समय अनुसार हम वहाँ पहुँच जाएँ और हमें ट्रेन के लिए लेट न हो जिससे हमारी जो ट्रेन है वह समय पर हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दे आपका जो समय है वो कितना टाइम लग जाएगा आपको आने में आप कृपया करके थोड़ा जल्दी आ जाएँ अभी आप कहाँ पहुँचे हैं और अभी कितना समय लगेगा बस हमारी गाड़ी लेट हो जाएगी थोड़ा जल्दी करिए